नोंगौ बर' रावा मेडिया आरो सोलोंथाइयारि खान्थियाव थोजासे थान्दैथि खालामनो हायाखै होन्नानै आं सानो मानो होन्नानै बुङोब्ला बर' रावा दाइनथि सिदोलनि मोनसे राव दा बे रावा भारत संबिजितनि आवथायाव जायगा आवग्रिनो हादोंब्लाबो नाथाय बिनि लिरनाय बिनि राव रायग्रा सुबुंफ्रा जोबोर खम बेखायनो आथिखालाव बर'नि गेजेराव मेडिया एबा सोलोंथाइ बिथिङाव बेखौ सोलोंग्रा बर' राव सोलोंग्रा मानसि सुबुं अनजिमाया खम जायनि थाखाय रादाब बिलाइ खौरां बिजों बेफोरखौ फोसावनाय बा नायग्रा गोयैनि खर'नाव जोङो बर' रावनि जे थान्दैथि खालामनाय बेखौ जोङो खम होन्नानै बुंनांगोन दा आथिखालनि दिजिटेलनि मुगायाव मेडिया आरो सोलोंथाइ खान्थियाव बर' रावा गोबांथार जौगानो हायाखै मानो होन्नानै बुङोब्ला बर' राव रायग्रा बा बे रावखौ बाहायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' अनजिमानि दा बेनो जिथु बर' रावा भारत संबिजितनि दाइनथि फारियाव हाबनाय राव हिसाबै आथिखालाव बेखौ लिरनायनि गेजेरजों गोबां लिरगिरिफोरा लिरोब्लाबो नाथाय फरायग्रा सुबुंफोरनि अनजिमाया खम दा बर'नि गेजेराव नोंगौ गोबां मोजां मोजां लिरगिरिफोर आथिखालाव ओंखारबोदों दा बिथांमोननि लिरनायखौ नाथाय फरायग्रा सुबुं अनजिमाया खम जादों दा गोबां फरायग्रा बा लिरग्रा सुबुंफोर थायोब्ला फोसावनाय बिथिङावबो रांखान्थि फारसे जौगाखां जानो हागोन लिरग्रा थायोब्लाबो दिहुनग्रा थायोब्लाबो नाथाय फरायग्रा गैयाब्ला मोनसे हारिनो जिथु मिडिया आरो सोलोंथाइ खान्थिया गोख्रों जानो हाया जाय फोसावग्रा लिरग्रा आरो फरायग्रा गासैबो फारफ्रोमबो बिथिङाव जुदि रावखौ मोजां बा गोख्रोङै अनसायग्राफोर थायोबासो मोनसे रावा जौगासार जानो हायो दा जों नुनो मोनो बर'नि गेजेराव गुबुन रावफोर बायदि गोबांथार लिरग्रा फरायग्रा आरो फोसावग्राफोर बर'नि गेजेराव गैया जों गुबुन रावफोराव नुनो मोनो गुबुन गुबुन हारिनि राव थुनलाइ मेडियाफ्राव गोबां सुबुं फोसावगिरि आरो गोबां सुबुंफोर लिरगिरि आरो फरायगिरिफोर थानायनि खर'नाव गुबुन गुबुन रावफोरा भारतनि दाइनथि फारियाव थिसन जानाय रावफोरा दिनै गोबां जौगा लांबाय दा बे बिथिंखौ नायोब्ला गुबुनफोरनि रुजुनायाव बर' रावा मेडिया आरो सोलोंथाइआरि खान्थियाव थोजासे थान्दैनि खालामजादों होन्नानै बुंथावना नङा मानो होन्नानै बुङोब्ला सिगांनि जिथु बुंबोनाय आयदाफोर पइन्टफोर दा बेफोरनिफ्राय मिथिनो मोनो बर' रावखौ अनसायनो थाखाय आथिखालाव सरकारा गोबां खामानि मावनांगौ दं लोगोसे जोंनि बर' राव रायज्लायग्रा सुबुंफोरनि अन सुबुं अनजिमाया बांनांगौनि गोनांथि दङ बिनि थाखाय सरकारा गोबां गामि गांखंफोराव थानाय टाउन सहरफोराव थानाय सुबुं अनजिमा रोजा थानाय जायगाफ्राव बर' रावनि सायाव फोरोंथाइ होनांगौ बा सांग्रांथि मेल खालामनांगौ बा एवारनेस खालामनांगौ बे जोबोरैनो गोनांथि जानानै दङ दा बेफोरबायदि एवारनेस प्रग्रामनि गेजेरजों जोङो मेडिया आरो सोलोंथाइ खान्थिनि जि थान्दैथि बेखौ जोङो गोख्रों खालामनो हायोब्लासो बर' रावनि जि मिडिया आरो सोलोंथाइआरि खान्थि बेफोरो बेफोरनि थान्दैथि बियो गोख्रों जालांगोन दा सरकारनि फारसेनिफ्राय बर' रावनि जि मेडिया सोलोंथाइनि थोजासे थान्दैथि बेफोरखौ जोङो मोन्नो हागोन दा बियो राव अनसायग्रा बा राव रायग्रा सुबुंफोरनि सायाव बिथा खालामो लोगोसे सरकाराबो बिनि सायाव गोबांथार मावनो गोनां थायो फोसावनाय सेबखांनाय आरो लिरगिरिफोरखौ थुलुंगा होनायनि हाबाफारि लांनांगौनि गोनांथि दङ आरो जाय लिरगिरि बिथांमोननो थांनानै थानायनि जिथु राहा बे राहाफोरखौबो बिथांमोननो खालामनानै होनो हानाय आरो गोजौ थाखोनि मान होनो हानाय मोनसे समाजाव साग्रांथि लाबोनायनि गोनांथि दङ आरो बे राव आरो मेडियानि गेजेरजों सोलोंथाइ खान्थिनि गेजेरजों मोनसे हारि आरो मोनसे हादरा जौगाखांनो हायो दा बे हारि हादर जौगाहोनो नांगौब्ला बर' राव मेडिया सोलोंथाइयारि खान्थियाव थोजासे सरकारा गोनांथि होनानै खामानि मावनांगोन दा बेफोरनि गेजेरजों खामानि मावोब्ला मोनसे गुबन रावफोरबायदि बर' रावा मेडिया आरो सोलोंथाइआरि खान्थियाव थोजासे थान्दैथि खालामजागोन दा बेखौ मोन्दाङो दा आथिखाल सरकारा बर' बिमानि रावखौ गुदि सोलोंथाइ गेजेर सोलोंथाइ आरो गोजौ सोलोंथाइयाव जायगा होनो हादोंब्लाबो नाथाय गुदि सोलोंथाइ लाग्रा बर' रावनि सुबुं अनजिमाया जोबोरैनो खमाय लांदों जायनि थाखाय मोनसे समाव बर' रावा गोमा हैगोन बायदि मोन्दांथियो दा बेफोरखौ लानानै सरकारा नोजोर होनानै बर' राव मेडिया आरो सोलोंथाइयारि खान्थिआव गोबां जौगाहोनांगौनि खामानि मावनांगौनि गोनांथि दङ दा नोंगौ आसामाव गुबुन गुबुन हारिनि राव रायग्रा सुबुंफोर दङ बिनि गेजेराव बर'आबो बिनि गेजेराव मोनसे दा बर' राव मेडिया आरो सोलोंथाइयारि खान्थिआव थोजासे थान्दैथि जगायनांगौब्ला सरकार आरो गासै अनसायगिरि रायजो राजाफोरा बिनि सायाव गोबांथार खामानि मावनांगोन